मैंने बोडी वोस खरीदा था बोडी वोस में ऐसे वो थोड़ा व्हाइट कलर का था पहले मैं सोच रहा था कि उसका रेजल्ट कैसा निकलेगा फिर मैंने वो लगा के देखा यूज़ किया और उसका पौजिटिव रिजल्ट मिले मुझको मेरे स्किन में ग्लो भी हुआ थोड़ा ब्रैटनेस भी फेस बोडी थोड़ा दिखी उसके साथ साथ मेरी इस्कीन ऑइली होती थी बार बार ऑइली हो जाती थी तो फिर उससे चटचटापन ऐसा लगता था उसे लेकिन उससे थोड़ा फायदा लगा वो देखकर वो पोजिटिव रिजल्ट मिलते रहे हैं उसके बाद मैं यूज करता रहता इसलिए बैस्ट है बौडी वोस उससे क्या है कि हमारे जो छोट छोटे दाने भी रैसेस भी हो जाते हैं हम वो भी इससे सही हो जाते हैं ऐसे ही ठीक है